ओइ न'वाव अह ओरैनो मा मा खालामगोन उम जेनेबा थिसार देखौ बाहाय गेदेर खालामगोन्ना ना फिसा खालामगोन अह ओमफ्राय हेल्फ

बिनिखायनोथ' बेसेबां बेसेबां खांनो जेनेबा बाहाय जेनेबा ओं बिदिबा जागोन बिदिबाबो जागोन जेनेबा जानाय लोंनायफोरखौ होनांगोन्ना आरो थिसारफोरनो खेकफोरबो होनांगोन खेक बेसेबांबा थोगोन माने मोन्नैसो रान्नांगोनदां मोन्नै मोन्थामसो नामा जेनेबा फ्रिन्स फ्रिन्सफालखो हाहोगोन ना बिदिबा बाहाय गोदोर बाहाय गोदोरखा जेनेबा खेक बायनावबो खेक बायनायावबो फैसा थांगोन बुद उम उम उम जानाय लोंनायाव मा मा होनो अह जागोन उम उम ओमफाय देख'रेसनखौ ओमफ्राय देख'रेसनखौ जों खालामगोन्ना ना बेलेक मानसि लिंगोन अह अह ओरैनो फिसा खालामनोसै थुब थाब मानसिफोरबो फैगोन्ना उम मोसानायफोरो मो मोसानायखो मोन्नै मोन्थामसो सोना होनसै गेजेराव उम लेक्सारार फैगोनना उम बेखाइनोथ' लेक्सार होबाथाइ आरो मानसिफोरा बर जायोना ओंखाइनो गेजेराव मोनसे मोनसे सोना होनसै दे होमबा गाबोन ने गाबोन लोगो मोनसिगोन ने दे उम